एह्दे बिच्च असें पंज स्टेटें दे नां पुच्छे गेदे जेह्ड़े मतलव इंडिया च पौंदियां न ते जेह्ड़े मतलव कि मिगी पता उंदै बिच्चा पंज स्टेटें दे नांऽ न जम्मू कश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेस हरियाना ते दिल्ली एह् हे पंज स्टेटें दे नांऽ जेह्ड़े मतलव कि पुच्छे गेदे न इक कव्शन बिच्च